खेलें दी टूर्नामेंट जिन्ने च कि साढ़े ग्रांऽ च जादैतर जेह्ड़े खेलें दे इवैंट होंदे ऐ स्कूल लेवल च जियां बॉलीबॉल होइया क्रिकेट होइया फुटबॉल होइया कबड्डी होई ओएह् किश गेमां न होर एह् एज़ ग्रूप उम्र दे किस उम्र दे बच्चे बारहां तेरहां साल दे जेह्ड़े बच्चे ओह् इत्थां शुरू होई जंदे बाऽ लॉस्ट च बारहमीं पढ़ने आह्ला जेह्ड़ा बच्चा सतारहां ठारहां साल दा बच्चा ओह् एह्दे ई पार्टिस्पेट करी सकदा खास खास गेमां एह्दे ई इयै फुटबाल ऐ कबड्डी ऐ ते अपना बॉलीबॉल ऐ जेह्ड़े नेशनल ते इंटरनेशनल लेवल च खेले जंदे न ते बच्चे हर साल पजांह सट्ठ बच्चा जेह्ड़ा पार्टिस्पेट एह्दे च करदा गै करदा ऐ होर एह् गेमां जेह्ड़ियां हर साल जां छे म्हीनै बाद गौरमेंट स्कूलें जां प्राईवेट एनजीओ बगैरा होंदे जादैतर ओह् एह् गेमां करांदे न ते अच्छा फी इनें गेमें दा फायदा बी ऐ कुछ बच्चे अग्गें बी पुज्जे दे नेशनल लेवल पर जिनें पारर्टिस्पेट कीता हा ते ईनाम पाए फिर जदूं में अपने स्कूल पढ़दा हा ओल्लै में दसमीं च पढ़दा हा ते में बॉलीबॉल च जेह्ड़ा सिलेक्ट होआ हा ते पैह्ला साढ़ा मतलब स्कूल च ट्रॉयल होए भी साढ़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल च होआ गेम फिर में स्टेट लेवल पर पुज्जेआ ओह्दे ई में रेही गेआ कन्ने आह्ला इक्क साथी हा ओह् नेशनल लेवल पर गेआ भी उसी जेह्ड़े उन्ने मतलब की गोल्ड मैडल जित्तेआ हा एह् गल्ल ऐ दो ज्हार सतारां दी गल्ल सनाऽ दा में ते एह्दा सारा क्रैडिट जंदा ऐ श्रेय जंदा गौरमेंट गी अच्छे कदम लै दी ऐ ऐं ते एह्दे कन्नै बच्चें ई बढ़ावा मिला दा ते ओह्दी बजह कन्नै रोज़गार बी मिली सकदा बच्चें ई ग्राऊंड बी अच्छे ऐ इद्धर ते ओह् जेह्ड़ी खुल्ली जगह बच्चे उत्थें खेल्लदे रौहंदे अगर कोई आक्खै प्रॉपर जगह जेह्ड़ियां जेह्ड़ी बच्चे आस्तै अलॉट होऐ ओह् नेईं थ्होई दी ऐ ते एह् कुछ ओह् ऐ कि गल्लां जेह्कियां गौर करना चाहिदा गौरमेंट नै हालाकै जेह्ड़े बच्चे निग्गर न पिंडा दे बच्चे न खेल कुद च अग्गें न ओह् जिद्दी बच्चे न ओह् खुराकी बच्चे न ते एह् कुछ प्वाइंट न गल्लां न जेह्ड़ियां दिक्खी जानी चाही दियां इत्थै हर साल होंदी रौहंदी गेमां गेमां उऐ जेह्ड़ी तीन चार में सनाइयां क्रिकेट होइया बैट बॉल जिसी इत्थें बोलने डोगरी च फुटबॉल होइया बॉलीबॉल होइया कबड्डी बैडमिंटन होइया जेह्दे च बच्चे अक्सर करदे रौहंदे प्रैक्टिस परेड बस इयै क्हानी ऐ बाकी मेरे ग्राएं दिक्खे जाए ते एह् बसंतर दे कंढै गै खेढ़दे साईड पर बच्चें ई कोई ग्राऊंड निं ऐ आक्खो कोई ते आं जगह सौंपी दी होऐ की तुस जी खेलो सरकार तरफा जां पिंडै तरफा ओह् निं ऐ बरसांती खलोंदा गै नेईं तीन चार म्हीनै बच्चे घरा निं निकलदे अगर इयै बच्चे बारां म्हीने कुसै स्टेडियम च जां कुसै ग्राऊंड च जित्थें इनेंगी सौंपे दा होऐ इत्थें ओह् करन अपना प्रैक्टिस करन तां अच्छे रिज़ल्ट निकली सकदे ते रातीं इंया गेमां खेल्लदे रौहंदे ऑनलाइन